हमारे भारत में शिक्षा को लेकर कई अच्छी चीज़ें भी हैं और कई बेकार चीज़ें भी हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि सिर्फ अच्छा ही है हमारे भारत में क्या होता है जब हम विद्यालय जाते हैं तो को अध्यपक हमें चीज़ें सीखाते हैं लेकिन कुछ ढंग से नहीं सिखाते हैं कि हम उसे इतना अच्छे से निभा पाएँ हमारे परीक्षा में कम मार्क्स आते हैं तो दोष हम ही को दिया जाता है कि आपने ऐसा किया है हम लोगों ने तो अच्छा ही सिखाया था आपने नहीं कर पाया लेकिन इसमें इसमें अध्यापक की भी गलती होती हैं और अच्छी चीज की बात करें तो अच्छी चीज भी हैं जैसे कई कई अध्यापक बहुत अच्छे से समझाते हैं और एक एक चीज अच्छे से साफ साफ बताते हैं कि इसको ऐसा करना है वैसा करना है तो इससे क्या है हमें कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानि भी हैं क्या क्या है कि अगर अच्छे से हमें पढ़ाया जाएगा तो हम भी उसी प्रकार से कर पाएँगे उस चीज को लेकिन अगर उतने अच्छे से नहीं समझाएँगे तो हम उतनी अच्छी से वो चीज़ें नहीं निभा पाएँगे इसलिए शिक्षा हमारे में अच्छी है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बेकार भी हैं